योग में आसन तो बहुत हैं पहिरीं त असां घणई आसन कंदा हुआसीं ऐं उमिरि जे हिसाब सां सभु आसन सुठा ई हूंदा वज्रासन हो ऐं शरीर खे पर हींअर जीअं उमिरि वधे थी त उमिरि जे हिसाब सां सठि खां पोइ जेतिरो थी सघे उहो आसन न करे ख़ाली पलथी मारे माण्हू वेहि ऐं योगा में अखियूं बंदि करे ऐं ध्यानु प्रभूअ सां लॻाए ऐं उन आसन सां ई तव्हांखे सभु फ़ाइदा थी वेंदा बाकि वज्रासन आहे घणई आसन आहे ऐं श्वास जो साह जो जेतिरो थी सघे ओतिरो कंट्रोल रखी ऐं उनमें कपाल भाती बि आहे अनुलोम विलोम बि आहे जेके असां करे सघूं थोरा सा उमिरि जे हिसाब सां पंहिंजे सिहत जे हिसाब सां जेतिरो थी सघे उहो तमामु सुठो आहे करणु बि खपे ऐं इन सां शरीर खे तमामु सुठी फुर्ती ऐं आनंद थो अचे